असांजे खेत्र में का कला ऐं शिल्प खेत्र पंहिंजे कमु में नयूं नयूं उभिरती तकनीकू जीअं अचनि थियूं हू अॼुकल्ह मीडिया ते विझी छॾींदा आहिनि या कंहिं डिजिटल वीडियो ठाहे करे विझी छॾींदा आहिनि थ्री डी पेंटिंग बि करे विझी छॾींदा आहिनि त घणेई तकनीकी तौर सां अॼुकल्ह नयूं नयूं कलाऊं अची वेयूं आहिनि जंहिं में थ्री डी कलर सां ॿाहिरि कुझु बि ठाहे था सघूं या कहिड़ी बि मूर्ति खे आकार ॾेई था सघूं ऐं मीडिया ते हिनखे सभिनिनि खे विझण सां अॼुकल्ह सभिनिनि खे सुठी तरह सां सुझाव बि मिली वेंदो आहे की केर कीअं जल्दी सां क्राफ्ट ठाहिण जो कमु करे सघे